आङो मैगं आबादखौ मावनो मोजां मोनो दा आङो मैगंखौ आबाद मावोबा जावग्लिनोसै गोबोरखि हासार सारनोसै आरो जावग्लिफिननोसै मैगं बेगरफोरखौ सारनोसै सारनानै आरो रज'द'वाबा दै सारनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो बेखौ सारनानै रज' होनानै आरो खानानै फाननोसै आरो खानानै फाननानै गोबोरखिजों हासारखो आरो सारबावनोसै दै सारनोसै बेनिफ्राय फिथाइ सामथायफोरा बिफां लाइफांफोरा सोमखोर महर लानोसै नालाय खायै खायै फाननोसै होनबा जों बांसिन इनकामखौ बांसिन मोनो आरो गोबोर हासारखौ सारबाय थानानै दै सारबाय थाबा जों बिफां लाइफांखौ मोजां सेहेरा देखायनो हायो आरो बिनिफ्राय खानोसै फाननोसै आरो गोबोर हासार सारनोसैलाय आरो फाननोसैलाय दा जोङो बेखौनो लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरखौ फोयो जोङो मेसें बोथोरनि मैगंफ्राथ' बेफोरजोबसो नालाय बिन गायो